हलो राधा भाउ किथां था ॻाल्हायो तव्हां हा हा हा अच्छा कहिड़े कीअं कहिड़े शहर मां था ॻाल्हायो तव्हां अच्छा भाई पोइ इहो हा हा समुझी वियुमि सेवन सीटर गाॾी खपे हा सेवन सीटर खपेव हा हा

न हा हा

हा हा हा भाउ हितां खां तव्हांजे हिन ते लोकेशन सां वठी परे खां जी हलो हलो

हा भाउ मां ॿुधायांव थो हिकु मिंट चालू रखो भाउ तव्हांजी लोकेशन खां ओमकारेश्वर मंदर छह सौ किलोमीटर पवंदो आहे त असांजो रेट हलंदो सोरहें रुपए सां किलोमीटर वठंदा आहियूं पर किलोमीटर सोरहां रुपया न भाउ सोरहां रुपया असांजो रेट हलंदो ई आहे गाॾी ॾाढी सुठी अथव असांजी नईं गाॾी आहे हाणे ई वरिती आहे न न भाउ असल में असांजी असां गाॾी जो बि नओं मोडल आहे थोरो सो एवरेज घटि ॾींदी आहे और गाॾी ॾाढी बढ़िया अथव स्कारपियो गाॾी अथव त टेक्नोलॉजी अॼुकल्ह त आहे तव्हां गूगल ते सर्च करे सघो था हिन गाॾीअ जे बारे में त न इहो सोरहां रुपया हलंदी आहे न भाउ हेॾो न थी सघंदो तव्हां किथा बि पतो करे वठो तव्हांखे हिन सोरहें रुपए खां घटि ॿुधाईंदो ई कोन असांजे नाले ते इअं ई हलंदो आहे सोरहां रुपया किलोमीटर असांजा फ़िक्स थियुल आहे न भाउ असांजी गाॾी जो रेट ई इहो आहे ऐं तव्हांजो जीअं छह सौ किलोमीटर आहे हितां खां त हिन जा छियानवे सौ रुपया इहो थियनि त पिया और हिनजा प्लस हज़ार रुपयो वठंदा आहियूं ड्राइवर जो अलॻि सां हूअ तव्हांखे हिकु टाइम कराइणी पवंदव बाक़ी जो पाणेई करे वठंदो हा ऐं ड्राइवर जी ड्यूटी रहंदी अथव अरिहड़नि क्लाकनि जी हिन खां मथे जेको भई टाइम लॻंदो उहो तव्हांजा ओवर रहंदुव अलॻि सां लॻंदा पैसा हुनजा हा भाउ ॿुधाए जो जी